शोनभद्र ज़ईले में कई प्रकार के स्थानीय खेल खेले जाते हैं यहाँ पर कबड्डी फुटबॉल बॉलीबॉल क्रिकेट मैच जैसे खेल खेले जाते हैं जिसके द्वारा कई खिलाड़ी अपना आगे का भविष्य बनाते हैं इन छोटे ज़िलों से खेलते हुए ही वे राज्य स्तर पर पहुंचते हैं फिर वे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच जाते हैं ये गतिविधियाँ लोगो को कई प्रकार से साथ लाती है क्योंकि इस तरह कई लोग जो कि एक दूसरे से खेल के माध्यम से जुड़े होते हैं उन्हें एक दूसरे के बारे में बहुत सारी जनकारियाँ देती हैं इस प्रकार की गतिविधियाँ लोगों को एक साथ लाने में काम आती हैं ये सामुदायिक भावनाओं में भी अपना बहुत बड़ा योगदान करती हैं